جی گپتا جی سے بات ہو رہی ہے جی کل سنڈے ہے چھٹی پہ جانا ہے جی کوئی ٹرین دیکھیے جی نہیں نہیں سات بجے کی نہیں نہیں دس بجے کی بھی نہیں چار بجے کے بعد والی دیکھیے جی جنہت جی جی جی اے سی ہے کہ اے سی اے سی کا ٹکٹ بنا دیجیے آدھار جی جی کل سنڈے ہے نا چار بجے آفس سے چھٹی ہوتی ہے سوچے اسی ٹائم نکل جائیں جی جنہت جی چار بجے شام ہی کا آپ دیکھیے کوئی مل جائے تو جی آدھار کارڈ بھیجنا ہے جی جی جی ٹھیک ہے اے سی ہی کا جی نہیں نہیں سات بجے نہیں دس بجے بھی نہیں چار بجے شام کا دیکھیے